मुंहिंजी वणंदद़ु गाॾी त एक्टिवा आहे मुंहिंजो इहो सुपिनो आहे त जॾहिं बि मां गाॾी वठां त एक्टिवा ई वठां उहो बि उन जो लेटेस्ट मॉडल छाकाणि त एक्टिवा खणण में बि सहुली आहे जॾहिं बि मां सफ़र ते वञा त उहो पंहिंजी गाॾी खणी वञी सघां सहुलाई सां